सन ॿ हज़ार उणिवीह में मां हिकु कंपनीअ में जॉइन कयो जंहिंजो नालो हुओ येस बैंक प्राइवेट लिमिटेड हुन कंपनीअ में हिकिड़ो मेनेजर कंपनीअ रखियो हुओ उहो मैनेजर मूंखे जाम ॻाल्हाईंदो हुओ तंहिंखां पोइ मुहिंजियूं गलतियूं जाम ॾिसंदो हुओ मां हुन मेनेजर सां गॾु जाम महीना कम कयो पर मां कंपनी न छॾी छाकाणि त मूंखे कमु करिणो हुओ ऐं पैसा कमाइणा हुआ हिन खां पोइ मां हुन मेनेजर सां गॾु हुन सां मां कमु करणु चालू कयो हुन जूं ॻाल्हियूं ॿुधणु चालू कयूं ऐं हुन खां पोइ मां अॻियां वधियुसि मां पंहिंजी गलतियूं सुधारणु लॻियुमि ऐं मां अॻियां वधियुमि त मां अॻियां वधी करे अॼु हिकु सुठी पोस्ट ते आहियां जंहिंजो सॼो कार्ज आहे मुंहिंजे मेनेजर खे